हैलो नमस्ते भइया ठीक तुस सनाओ असें यरो में थुआढ़ा नंबर लैता कुसै कोला ते ऑटो करना हा ते अस जा दे हे चार दिन असें कुदै फंक्शन जाना हा असें जाना कोई बीह् किलोमीटर दूर कुदै ते किन्ना किराया जाना असें पंचैरी अं घट्ट करो एह् जादा पैसे न आं उधमपुरा ते देई ओड़ने इक्क ते कटरे दे बड़े पैसे न ते असें जाना यरो अआस जा नै इस बारी पंचैरी यरो साढ़े त्यार बने दा हा घुम्मनै आस्तै ते तुस आक्खा दे हे पंचैरी जन्ने आं घुम्मनै आस्तै ते ओह् मौसम बी बड़ा शैल हा ठंडे लाकै ई जन्ने आं घुम्मनै ई ते तुस पैसे यरो घट्ट करो इन्ने कियां देने अं अच्छा भी तुस अस मतलब किन्ने बजे औगे ते थुआढ़ा ऑटो कुत्थें लग्गे दा होंदा दोमेल दोमेल आई जायो हां ते टाईम सनाई ओड़ेओ तुस मिगी ते तुसें किन्ने बजे आना अच्छा असें सबैह्रे निकली जाना कोई दस्स बारां बजे निं शामीं जाना यरो नेईं शामीं नी शामीं निं सबैह्रे जाना असें सबैह्रे साढ़े सत्त बजे आई जायो तुस ठीक ऐ चलो ठीक ऐ भी